कटनी जिलो मध्य प्रदेश राज्य में स्थितु आहे ऐं हिते खनन ऐं सीमेंट उद्योगनि लाइ मशहूरु आहिनि हिन जिले में ख़ासकरु खनिजनि जा भंडार आहिनि जीअं बॉक्साइड ऐं चूनो पत्थर मुख्य रूप सां सींमेट ऐं चङा प्रकारनि जी उत्पादनु जो कम कंदा आहिनि विक्टरी मिनरल्स प्राइवेट लिमिटिड जहिड़ियूं कंपनियूं हिते महत्वपूर्ण भूमिका निभाइंदियूं आहिनि कटनीअ जी लकिड़िन जो कम बि ॾाढो फ़ैलियल आहे जीअं महाजन वुड इंडस्ट्रीज लकिड़ी उत्पादनु जो कम कंदा आहिनि उनखां अलावा महिमा मार्केटिंग जहिड़ी कंपनी ॾाढियूं वाणिज्यिक उत्पादनु जे वितरण में लगी पई आहे हिननि उद्योगनि जे अलावा ऋषि उपज मंडी बि कटनी जिले जी अर्थ व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए रही आहे जंहिंमें हिन स्थानु जा किसान धान कणक ऐं दालियुनि जी फ़सल उगाईंदा आहिनि हिन प्रकार कटनीअ जिले में खनन विनिर्माण ऐं कृषि प्रमुख आर्थिक चालक आहिनि ऐं इहो खेत्र स्थानीय निवासिनि लाइ रोज़गार जो मुख्य साधनु बि प्रदानु करे रहियो आहे